یہاں پر فری انٹرپرائز جیسے کہ کوئی بھی اگر آپ بزنیس کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ دیا جاتا ہے الگ الگ اسکیمس میں آپ کے بزنیس کو مدِّنظر رکھتے ہوئے آپ کے بزنیس کے ڈاکیومینٹس جو بھی قانونی حساب سے برابر ہے یا نہیں وہ چیک کر کے آپ کو فری بزنیس کی اپرچونیٹی دی جاتی ہے جس کا فائدہ آپ اچھّے سے لے سکتے ہیں